औ हेल्ल' औ औ नोंगौ नों थिगखौनो बुंदों ओमफ्राय आच्चा आच्चा औ ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि मबाइलखौहाय लानो सानदों औ दा दङ आंनियावहाय रेडमि नट टुवेल्भ फाइभजि दङ ओमफ्राय मटर'ला जि वान फर दङ बे रेडमि नट टुएल्भ फाइभजि आ जाहैबाय इलेभेन थाउजेन्ड नाइन हान्ड्रेड नाइन्टिनाइन नि नोंथाङा लां बेखौ बायोब्ला बेबायदि होनानै बायनांगोन आरो औ औ औ दा बेबायदि फाइनेन्स'खौथ' दा बिदि होनो हाथ'वाखै जोङो डायरेक्ट नोंथाङा फनखौ बायोब्ला जोंनावहाय डायरेक्ट केस होनानै बायनांगोन आरो औ औ बेयो फाइभजिखा नै बे दा आं जेखौ जेखौ खोन्थादों बेयो फाइभजि ओमफ्राय दङ मटर'लाबो दङ जि फर्टिन मडेला बेयो जाहैबाय एसे खम जागोन बेयो एइद थाउजेन्ड फर हान्ड्रेद नाइनटिनाइन एसे एनै अफार थागोन आरो बायोब्ला आरो हो मा आच्चा दा दङ बे सामसुं गेलेक्सि एम थार्टिन सोलिनानै दं आरो बिदि एभैलेबोलसिन सोलिनानै दङ दा सम दखानाथ' ओरैनो सयथा साथथा बिदिसिम थायो आरो औ एसे टाइमखौ नायनानै फैदो बांद्राय मोनाद्रायबाबो एसे समावहाय न'खरफ्रावहाय एसे खामानि थायोदा ओंखायनो थाब थांनांगौ जायो ओंखायनो एसे थाब फैब्लानो जाबाय नोंथाङा दे दे औ दे औ